टेक्नोलॉजी इन्टरनेट का इस्तेमाल कर लेते हैं इन्टरनेट ने हमारे जीवन को कैसे बदलाव दिया है जैसे जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिक विकास हुए हमारे हमारी जीवन शैली में बदलाव आया है पहले टेलिफ़ोन से लेकर पहली मेडिकल दवा तक हर भविष का और नवाचार ने दुनियाभर में जीवन शैली को महत्वपूर्ण रूप से प्रभाविक किया है और यह यही बात इन्टरनेट पर भी लागू होती है चुकी है उन्नीस सौ पचास के दशक के अंत में पहला इन्टरनेट कनेक्शन स्थापित किया गया है वेल्ड काइड वेब की शक्ति के कारण दुनिया में कई बदलाव आए हैं दुनिया ज़रूरी ज़रूरत से लेकर यदि बेबसी तक हमारी जीवन शैली का लगभग हर पहलू अब इन्टरनेट से प्रभावित है और जैसे जैसे अविष्कार की ओर बढ़ते इन्टरनेट पर निर्भर्तित और हमारे जीवन में इसकी भूमिका और अधिक बढ़ने की उम्मीद है दुनिया एक विश्व सरका शहर में है इसके लिए कई मय मायनों में इन्टरनेट ज़िम्मेदार है वेब और साई फ़ोटो शक्ति के साथ अब हम कहीं से भी कभी भी किसी भी जुड़े जुड़ सकते हैं आइए हम अपनी जीवन शैली के कुछ क्षेत्रों पर एक नज़र डालें जहाँ इन्टरनेट ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसे बदलाव दिया है व्यवसाय पर इन्टरनेट का क्या प्रभाव है किसी ने कभी नहीं सोचा होगा कि दुनियाभर में कम्प्यूटर के माध्यम से कारोबार किया जा सकता है लेकिन इन्टरनेट ने इसे सम्भव बना दिया है सूचना उद्योग गति के अंत आगमन के साथ अधिक से अधिक लोग इसे अपने सामान और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए एक महान मच्छ के रूप में उपयोग कर रहे हैं प्रगति के निधि दुनिया को एक छोटी सी जगह बना दिया है और आप आप आसानी कि इस इस कारण पर भरोसा कर सकते हैं आपके व्यवसाओं को बढ़ावा बढ़ा बड़ा बढ़ावा छोटी उद्दवती में फ़र्म से लेकर बहुराष्ट्रीय कम्पनी तक लगभग सभी प्रकार के इन्टरनेट पर अच्छी तरह से तनाव दे रहे हैं विभिन्न क्षेत्र प्रकार के इन्टरनेट विकल्प विकल्प है जिसे आप अपनी प्राथमिकताओं और पूंजी के आधार पर चुन सकते हैं है सर्वपूर्ण व्यवसाय गोंगल एवम गूगल एवट और मार्केटिंग ब्लॉग ऑलेक्स विभिन्न व्यवस्थाएँ ऑनलाइन निलामी वित्तीर व्यवसाय शिक्षा पर इन्टरनेट का क्या प्रभाव है आज इन्टरनेट के आगमन के साथ शिक्षा भी अब आपके घर के आराम से प्रभाव तह पूरी दुनिया में ऑनलाइन शिक्षा शिक्षा और ज्ञान समझा करने के क्षेत्र में क्रांति ला दी है यदि आप आपके पास इन्टरनेट कनेक्शन और कम्प्यूटर है तो आप आसानी से ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम में नामक कर नामांकन कर सकते हैं आज की दुनिया में सब समय के साथ ताल मेल बिठा हो बिठाना बेहतर मुश्किल होता है जहाँ जहाँ रहे हैं ऐसे में ऑनलाइन कोर्स छोड़ छत्राओं छात्राओं के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है अंध अध्यापन उद्देश्य से से इस्कूल कॉलेज या विश्वविद्यालय जाने के लिए किसी को कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं होती वस्तु इन्टरनेट के माध्यम से किया जा सकता है एक छात्र के जीवन पर का सकारात्मक प्रभाव होता है ऐसे में आप किसी भी शिक्षा कार्य कार्य में जैसे सहयोग डिगिट ख़रीदी ख़रीदी का ख़रीदारी ख़रीदी इन्टरनेट का क्या प्रभाव है इन्टरनेट हमारे जीवन में ता ख़रीदी की अवधारणा में प्रगति कर लेता है क्रति ला देती है जैसे वह बहुत सारी जगह और दुकानों दुकानें जहाँ आप जा सकते हैं अपनी मन चीज़ें ख़रीदने के लिए लेकिन क्या आपके लिए इस जगह पर एक बार में जाना सम्भव है नहीं असली ज़िंदगी में तो सम्भव नहीं है लेकिन इन्टरनेट इसे सम्भव बना दिया है जहाँ आप एक ही समय में विभिन्न क्रायों के उपदान चुन सकते हैं और ख़रीद सकते हैं आवश्यकताओं से लेकर तक विस विलासित आपको सब कुछ ऑनलाइन ख़रीद ख़रीदने को मिलता है ख़री ख़रीदारी के शौक़ीनों ने अब पहले से ही उस दान और अनंद का अनुभव किया है जो ऑनलाइन सॉपिंग प्रदान करता है ऐसे कई साइड हैं जहाँ आप जानकर कारी प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं आप बस इन्टरनेट अबाउट करने का और ख़रीदने के लिए संबिधानों पर करने की आवश्यकता है एक बार जब आप साइड प्राप्त करने लेते हैं तो आपको ऑनलाइन टे टेल लोग लेगा जिसमें आप आपको आवश्यकताओं परिवर्त और वजह आवश्यकताओं के अनुसार मंडल और प्रध चुनने की आवश्यकता होती है इन्टरनेट का हमारी जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ता है इन्टरनेट अब सुन्दर तरह शैली फैसन सैलरी व्यक्तिगत वह और बहुत से कुछ के बारे में सभी जानकारी और और ऐसी कई वेवसाइड हैं जो और विशेष जानकारी प्रदान करती है